زندگی میں چیلنج زندگی میں چیلنج تو اگر بچپن میں کہا جائے تو سائیکل چلانے کا بڑا ہی چلینج تھا ہم سے کہا جاتا تھا سامنے دیکھنے کو اور ہم دیکھتے تھے پیڈل اس کے لیکن پھر اس چیلنج کو بھی پورا کیا پھر تھوڑا آگے بڑھے تو ہائی اسکول میں پہنچے ہائی اسکول میں ایک بڑا چیلنج تھا اس کو نپٹایا اس کے بعد جو ہے پھر کالج پہنچے آدھی سال تو یہ پتہ ہی نہیں رہا کہ کالج میں اکزام بھی ہوتے ہیں آدھی سال بعد ہوش آیا تو پھر وہ ایک برا چلینج بن گیا کہ آدھی سال میں آدھی سال کی پوری سال کی پڑھائی کرنا تھی اس چیلنج کو بھی خیر بڑے خوبصورتی کے ساتھ نبھایا کرا اب آگے آتے رہیں گے چلینج وہ بھی نپٹتے رہیں